जम्मू बिच ते बहुत सारी जगहां न घूमने आह्लियां जि'यां बाग ए बाहू होई गेआ रानी पार्क होई आ अग्गें पिच्छें होर बी बहुत सारी जगहां न जेह्कियां जेह्दे च इक पार्क होई आ घूमने'ई अग्गें पिच्छें बहुत जगहां न जित्थै सारे घूमने अस बहुत अस इत्थै अपनी मर्जी कन्नै कदें बी कुतै बी जाई सकने कदें बी घूमी सकने कॉलेज दे अग्गें पिच्छें फिलहाल ते साढ़े कॉलेज दे अग्गें पिच्छें घूमने आह्ली जगह् जि'यां रणबीर लाईब्रेरी लाई लाओ तुस घूमने आह्ली जगह् होई गेई हरि पैलेस होई गेई घूमने आह्ली जगह् ते होर अग्गें बाग ए बाहू होई गेआ जि'यां बाह्वे आह्ली माता होई गेई घूमने ई अगर कोई क्लास नेईं होऐ ते अस इ'यां परेड बजार चली जन्ने होन्ने घूमने गी